हमरा बाबाधाम जाइके मन भेल तऽ पहिले गाड़ी अपन साफ सुथड़ा केलहुँ पेट्रोल डलेलुँ पेट्रोल डलेलुँ फेर अहाँकेँ गाड़ी साफ सुथड़ा केलुँ फेर अहाँकेँ बाजार गेलुँ सुखपुर बाजार गेलुँ कपड़ासभ लेलुँ सभ किछ लेलुँ फेर अहाँकऽ बाबाधाम लऽ चललुँ फेर रस्तामे खाय पियके समानसभ लय लेलुँ फेर चार्जर तार्जरसभ लय लेलुँ अपन फेर तेलके एकटा गैलन लय लेलुँ रस्तामे तेल टेल सठि गेल तऽ अहाँकेँ भरा लेबय फेर अहाँ पन्चर तनचर चक्का भए जेतय ओकरो लए लेलु सामान तमानसभ किछु आओर अहाँके आराम आरामसँ चलि जेबय कखनहुँ वर्षा भेल तऽ बरसाती पहिर लेबय अथीसभ हेलमेटसभ लगा लेबय आओर अहाँकेँ जेनाइ छै रहैत छै